नहीं मैंने तो कभी लाइभ माडल या इश्टील लाइभ सेटअप देखकर ड्राइंग नहीं बनाई है और इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कोई भी अनुभव नहीं है कि यह कैसा होता है और मैं हम लोग के समय में यहीं कागज़ था पेंसिल कलर वही वहीं सब देखकर बनाया है और उसी के विषय में हमें जानकारी भी है और यूटूब पर भी सर्च करकर देखे हैं और बनाए हैं उसमें से लेकिन तो यह इश्टील लाइब् माडल सेटअप देखकर कभी ड्राइंग नहीं बनाया मैंने तो इसके विषय में मैं कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है